हैलो हाँ जी सर सेन्ट्रल बैंक से बोल रहे हैं सर जी सर हमें अपना अकाउंट तो खुलवाना था उसमें बैंक में जी सर तो आपका बैंक का टाइमिंग क्या है सर दस से पांच जी सर सर कोई छुट्टी वगैरह है उसमें किसी डे की छुट्टी हो मतलब शनिवार रविवार छोड़ के किसी भी दिन आ सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए जी सर वैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसमें अकाउंट के लिए जी जी सर किसी अन्य पर्सन का पासबुक की फ़ोटोकॉपी से क्या मतलब है सर सपोर्ट के लिए और ना हो तो मतलब आवश्यक है फ़ोटोकॉपी लेना जी सर और उसका अमाउंट कितना बनेगा डाउन पे ज़ीरो पेमेंट में खुल जाएगा सर जी सर मुझे सर्विस अकाउंट खुलवाना है सर पांच हज़ार खुलेगा कम से कम कम नहीं लगेंगे उनको निकाल सकते हैं हम बाद में तो चार्ज वगैरह थोड़ी लगेगा मतलब पांच हज़ार से कम होगा तो चार्ज लगेगा हमारा जी सर और कुछ बैंक की पॉलिसी वगैरा है कुछ सर जी सर और कुछ किसी अन्य पर्सन के सिग्नेचर वगैरह थोड़ी चाहिए सर सर जिसका अकाउंट खुलवाना है उसको साथ लेके आना है या दूसरा व्यक्ति के साथ उसका डाक्यूमेंट्स भेज दें साथ लेना पड़ेगा जी सर चलो सर में आता हूँ आपके पास कल मिलेंगे ना आप बैंक में जी सर कितने बजे फ़्री होगे आप आप मिलोगे जी सर चलो सर तो मैं आता हूँ कल ठीक और कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटस हो तो हमको बता दीजिए आप अभी ठीक है तो कल आता हूँ